ہمارے مختلف موسم میں بہت سارے انجوائمنٹ ہے جیسے کہ سردی میں اتنی سردی پڑتی ہے اس میں انسان کو گرم گرم کھانا کھانے کا اچھا ہوتی ہے اور وہ اچھا بھی لگتا ہے جیسے کہ کچوری گرم گرم چائے گرم گرم کھانا دھوپ میں بیٹھ کر دھوپ دھوپ میں بیٹھ کر مونگفلی کھانا بیٹھ کر اچھا سے سب امی ابو بھائی بہن داد دادی کے ساتھ بات کرنا ٹھنڈیوں میں دھوپ میں ہاں اچھا لگتا ہے اور اور بہت زیادہ ٹھنڈ پڑنے کے جب پڑ جاتا ہے تو انسان گھر میں اچھے اچھے کھانا اچھے اچھے کھانا اور ٹھنڈی میں تھنڈ میں تو اور اچھے اچھے کھانے کا آدمی کی اچھا ہوتی ہے اور کھانا بھی چاہیے وہ ٹھنڈ میں گرم گرم کھانا کھانا چاہیے اچھا اچھا کھانا اور جب بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے تو اس میں ٹھنڈا ٹھنڈ ا آدمی کو کھانے کا من کرتا ہے اور کھانا چاہیے کھانا چاہیے گھر میں بیٹھ کے کھلا جگہ پہ رہنا چاہیے تاکہ وہ اچھا سے اچھا سے رہے کھلا جگہ پہ پہ گارڈن میں گاچھی میں کہیں رہے کہ اچھا سے سب کھیل کود کرنا چاہیے اچھا ہے جانوروں کے ساتھ کھیلنا چاہیے یہ بہت ہی اچھا یہ بہت اچھا ہیبٹ ہے اور یہ اچھا لگتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے نانی دادی کے گرمیوں میں گھر جانا کھیل کود کرنا مزہ آتا ہے